हेल' नोंथां मा खालामनगासिनोब्रा दासानदिलाय माथो बे नोंसोर गामिनि मा बुङोमोनथाय नामखौबो बावलाय लांबाय आं माथो आसाम पुलिसआव साख्रि मोनलांबायनो जोंफोरालाय माथो मोननो रोंथारालै मा खाफाल मोनदा जाखो जोंफ्रालाय माथो इन्टारभिउ होब्लाबो मोननोनो रोंला मावनायाथ' बेबायदिहाय जेबो मावाखै ओरैनो दंथयो फिसा फिसौ खामानि नागिरबाय दङ बिजनेसनि बागै एसे सानस्रावदों र' उनाव मा जाहैयो जायगायाथ' दङ बिजनेसनि थाखै सुबिदायाबो मोजां बिजनेसनि थाखायबो इसे रांनिबो प्र'ब्लेम जाहैबाय नोङा होमब्ला रांनिबो गोनांथि रां गैयाब्लामालाय बोरै जानो दा बिफोरखौबो साननो लागियो है बहालाय मोनबाय बायनो नै दाख्लिनि एसएससिनियाव खारनो थांदोंमोन जाबोआसै माथो औ गैयालै जायासै मालाय जोंनि लोगोफोराबो सोरबा सोरबा मोनलांदों जों सिनायनायफोरा जोंफोरलाय माथो जाबोआसैनो जोंना ओरैनो बेखार ओंखारनायालाय ओंखारदों दा नोंथाङा मा मावगासिनो होनदोंमोन औ औ मोजां दे प्राइभेट स्कुलावब्लाबो बेबायदि मावबाय था मावबाय थानानै बिदिनो लासैनो सरखारि साख्रिफोर मोनलांनो हागौ माथो उफाय आरो दरमाहा मिलायाब्लाबोथ' मावनांसिगोन जेबोथ' खामानि मोनलाब्ला दे बिदिब्ला